हमसभके इलाकाके इसकुलमे तऽ इतिहास छओ क्लाससॅं पढ़ाओल जाइत अछि आर आधुनिको इतिहास आधुनिके इतिहासमे स्वतन्त्रता संघर्षके इतिहास अछि आर आधुनिको इतिहास आधुनिके इतिहासमे स्वतन्त्रता सङ्ग्रामके इतिहास अछि तऽ हमरा लागैया जे ई बहुत अच्छा छै जे बच्चासभके पढ़बाक चाही जानैक चाही जे हमरा अरके स्वतन्त्रता सेनानीसभ कतय संघर्ष केलखिन तऽ हमरसभ स्वतन्त्रत भेलहुॅं आइ एतेक नीक हमरा आरके राज काज चलैया